आंनि न'खराव जानो संनाय संनायफोरखौ जानो मोजां मोननायखौ जेनेबा न'खरनि मानसिफोराबो आंनि संनायफोरखौ मोजां मोनो जानो आरो खाथिनि न' खाथिनि मानसिफोराबो बिदिनो मोजां मोननानै लांनानै जाहैयो आरो बिदिनो न'आव जिखिनि जाग्रा मुवा खालामनाय बेफोरखौ जानो मोजां मोनो हिसाबै जेनेबा एखमब्ला बुरजा बानायनाय जायो जेनेबा बेखौबो जोङो दखान फिसा फिसौ खालायनानै फिथा बानायनाय एनथाव लारु जाग्रा मुवा बानायनायफोरखौ बिदिनो दखान फिसा फिसौ होनानै जोङो खालामनानै होनो लुबैयो आरो एसे एनै फानोब्ला थाखा फैसा एसे एनै आखायाव थानाय हिसाबैबो बे थाखाफोरजों जोङो फिसा फिसौ जेनेबा जानाय लोंनाय होनो हायो नालाय दा जोङो बिदिनो एसे जाग्रा मुवाफोर खालामोब्ला एसे फाननो फाननानै होनो बा फाननानै जानो लुबैयो बिदिनो बिजोंनो सोलिलांनो न'खरखौ सोलिलांनो लुबैनाय सानो आरो दा जोङो बेबायदिनो जाग्रा मुवा खालामोब्ला जोङो एसे फानगौमोन फानोब्ला ओरैबायदि जेनेबा थायसे थायनै फैसा मोनगौमोन बिदि साननाय फैयो ना ओंखायनो जोङो बिदि जाग्रा मुवाफोर गोथाव मोननाय बुस्थुफोरखौ जोङो एसे फाननोबो लुबैयो आरो फाननायबो जायो फाननानै जोङो फैसाफोर मोनोब्ला जोङो दस्रा खामानियाव बाहायनो हायो दा बेखायनो जोङो बेफोरबायदि एखमब्ला समाव फाननाय जायो आरो न'खरनि मानसिफोराबो बुङो बेबायदि गोथाव बुस्थुफोरखौ दखान बाजारफोराव इसे इनै फाननो हायोब्ला फाननो मोनोब्ला थायसे थायनै फैसा फैयो आरो फाननांगौबो बे फैसाजोंनो जोङो दस्रा खामानियाव बाहायनो हायो होननानै बुङो बेनिखायनो जोङो एसे एनै गोथाव बुस्थुफोर बानायनानै जोङो थायसे थायनै मोनगोनखोमा साननानै जोङो फाननाय जायो